हैलो केह् हाल ऐ तुंदा बस ठीक केह् करा दे ओ में तुसेंगी फोन कीता हा एह् पुच्छने आस्तै कि में फार्म बिच्च एह् जेह्ड़ी मूली गाजरां आलू ते मर्चां लग्गी गेदियां न ते तुस मिगी दस्सो हां कि तुसें इं'दा केह् रेट लाना में एह् लेनियां तुंदे कोला बस ते आलू शिमला मिर्च अट्ठ रपेऽ किल्लो ते तुंदे उत्थें भट्ठे लग्गे दे होने होर को केह्ड़ी केह्ड़ी सब्ज़ी तुसें लाई दी ऐ अच्छा जेह्ड़े एह् अच्छा अच्छा जेह्ड़े एह् मशरूम ऐ एह् कोल्ले धोड़ी बनने मतलब कोई पता चलो ठीक ऐ कल में आह्गा तुस दस्स किल्लो उसी पैक करियै रक्खेओ ठीक ऐ ते एह्दा प्राईस में तुसेंगी देना चार सौ रपेआ चलो ठीक ऐ फ्ही में कल आन्ना